आं हॅलो

हांव सरवरी मिटा बद्दल हय म्हाका सद्याक जेवण

हय तें दोनी जाय म्हाका मोटेलें आनी बारकेले तुमगे खंयचे खंयचे कंपनी आं आयक आय आयकना आं आं आं हय काजो मे पांच पांच नाले धा किल सुमार

हय ते एक आं म्हळ्यार तीस वीस ते तीस ना म्हाका ते फाय हय हय हय ओके आं हय घराडें पटा म्हाका फाल्यां परां हय आनी ते केन्न हांव के त्या आम

आं बरें बरें बरें